मतलब सुनने में आया है कि आप यहाँ क्या प्रोग्राम कराना चाहते हैं पुर्णियाॅं में अच्छा हॅं तऽ के के आबि रहलौ छै कोन कोन मतलब होइ छै ने बड़का बड़का बला आबै छै हमरा सब देखलौ छियै तऽ अखनी के सब केकरा केकरा बोला रहल छीहों जब

ओह आइ एगो आओर चीज पूछल पैसा कितना लागतै मतलब सब चीज करेन्ट होइ छै जे फ्री छै मतलब सबे बास्ते छै कोइ भी आबय मतलब जो को भी आबय सकय तऽ कोइ अथी नहि छै मतलब उमर मे छोटका बड़का सबके मतलब ई एहि के हूँ हूँ हूँ एहि के ई केतना दिन चलतै मतलब एकर पूजा मतलब छै होतै जे ई आर्केस्ट्रा मे जे हेतै मतलब ई ओहि मे अष्टमी

हाँ केना कऽ जेबै तऽ नवमी के दिन छै मतलब बहुत पूजा करै बला सब एतै ओ सब फिर गिनने नहिये होतै फिर शामे मे होतै नवमी दिना दिन हाँ ई बारी जौं नहि तऽ मतलब सुबह सब कोइ अन्दर नवमी नवरात्री करै छै तऽ ओ सब तऽ नहिये एतै नवमी दिना ओ सब तऽ दू दिना बादे एतै फिर दिक्कत नहि हेतै दशमी दिना फिर ओ ई बात छै तैं ठीके छै ई भी सहिये बात छै हाँ ई तऽ पटना सॅं आखिर खर्चा कितना लागतौं आओर ई सब करै मे आंय कि मतलब कल कितना मतलब खरचा टेन्ट उन्ट करना छै बोलाबा सब अयतै ओ सब तऽ खरचा लेबे ने करतै

हाँ होलै अच्छा कहीं न कहीं बारिस उरिस होइ जाइ तऽ कहै के मतलब इहो दिक्कत छै ने तऽ प्रोग्राम कचरा हाँ तऽ बढ़िऑं छै सब चीज होइ जाइ माताक कृपासॅं अच्छा छै जाहिसॅं अच्छा रहै हाँ माता आशीर्वाद दै अच्छा हुए हॅं हॅं हॅं हम जेबै ठीक छै ठीक छै राखू